السلام علیکم خیریت سے ہیں بھائی جی جی میں آپ کا پڑوسی منت جی جی جی جی ہاں میں دو چار دن پہلے جو ہے بس یہاں پہ شفٹ ہوا ہوں اس کے اوپر والی منزل پہ جی جی الحمد للہ آپ کی دعائیں ہیں آپ بتائیں کیسے ہیں

اصل نا میں تو یہاں پہ شفٹ ہوا ہوں تو میں دو چار دن ہو گئے میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں تو تھوڑا سا وہ چیزیں ادھر ادھر تھی تو سب کچھ سیٹ کر رہا تھا اس وجہ سے نہیں مل پایا تو آج موقع ملا ہے تو میں نے سوچا آپ سے ملاقات کروں تو اصل نا آپ یہاں پہ ہیں کتنے دنوں سے ہیں آپ اچھا پندرہ سال ماشاء اللہ تب تو آپ کو یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی جو ہے جانکاری ہوگی جی جی اصل مجھے کام یہ ہے کہ نا مجھے پاسپوٹ پہ نا اپنا پتہ چینج کروانا ہے جی ہاں آپ بتا دیں گے بہت مہربانی ہوگی جی جی ہاں وہاں پہ جی جی ٹھیک ہے وہاں پہ سے رائٹ جی ٹھیک ہے اچھا یہ بلڈنگ کا نام ہے نا وہاں پہ ہو جائے گا آسانی سے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ